हॅलो कोण उलयता आं सांगा सांगात कोण आं हां हां सांगा कित जालें आं हां हां सांगात

आतां पळय पयल्यार खुबश्यो स्किमी येतात आमी त्यो सगळ्यो पंचायतीच्या मिटींगी दवरतात आनी सरपंच म्हळ्यार म्हगेले कितें काम आसा सगळें वयल्यान पळोवपाचे काम आसाच पूण तुमगेले प्रत्येक गांवांनी एक पंच नेमलेलो आसा न्ही त्या पंचाच्या अंडर तुमी त्या सगळ्यो स्किमी जाणून घेवप किंवा तुमी मिटींगे बी येवपाक जाय त्या खातीर मिटींगी बी येल्या पेक्शा कळना न्ही तें तुमी कितें

आं हां हां हां बरोबर आसा तसल्या हांव त्या पंचा तुमगे वोर्डात जो पंच आसा पय तेका हांव विचारता आं कित्या सांग सगळें ताका खबर आसा तें आमगे कितें आमी येता म्हणट मिटींग बिटींग सो तेंगे गांवांक सांगपाचें तेंगे काम न्ही तें म्हणटगीर हय हय सारके सारके सारके बरोबर बरोबर पळय पळयता आतां हांव तेका पंचाक आपयता आनी विचारता थंय कशें कितें जालें तें आनीक आतां तेका हांव सांगता कित सांगपाचें तें आनी तुमकां कितें कितें आहा तें तुमी कितें करा तुमकां जर कितें कवळां जाल्यार जाल्यार तुमी तें सगळें डोक्यूमंट सगळें कितें आसा तें हांव आतां जर प्रत्येक आठोवड्याक शुक्रार शेनवार दोन दीस आसात फूल टायम आसा तुमगे पंचायती म्हणटाना तुमी सगळें जाणां कोण कोण बरोबर आसा तितलीय घेवून या आनी मागीर हांव तुमकां कितें करपाचें तें सांगता पूण तेच्या पयलीं पंचाकय विचारता कितें कितें आसा तें आनी कितें कितें तुमकां सागलें ना जाव तुमकां कितें कितें कळ्ळें ना तें कळ्ळें तुमी टेंन्शन घेवपाची गरज